आं बे जिउआव आंनि देहाखौनो बेसेन गोसासिन होननानै सानो मानोना देहा थायोबासो जोंनि साननाय हनाय गासिबो जाफुंजोबो जेरै आंनाव देहाया थायोबा फिसिकेलि स्थ्रं जायोबा आं थाखा फैसाबो रां रुफाबो खामायनो हायो नाथाय गुबनफोरा साननो हागौ जे थाखा रुफा रां रुफाफोराल' बेसेन गोसासिन नाथाय बे नङा आंनि थाखायबाथ' आंनि गोसोआसो बा देहायासो देहा थायोबासो जोङो रां रुफा खामायनायफ्राव गोसो होनो हागोन जुदि आंना देहायानो जाया आं लोमाजाबाय थायो होमबा थाखा फैसाफ्रा ओरैनो मेदिकेल ट्रिटमेन्टफ्रावनो थांफिनजोबो बेखायनो जोङो सिगां गावनि देहाखौसो नायग्रोनांगौ आरो देहाया थायोबानो नों गासिबो खामानिफोरखौनो मावफुंजोबनो हागोन नोङो खामानि मावनानैबो जानो हागोन नोङो देहा स्थ्रं थायोबासो नों जेखि खामानि मावा गोसो जागोन खामानिफ्राव गोसो होगोन जुदि नोंनि देहायानो दुरब'लब्ला नोङो बोरै खामानि मावनो बा बोरै थाखा रां रुफा खामायनो हानो हा ओंखायनो सिगाङो जोङो जोंनि देहाखौ साबदान लाखिनांगौ जोंनि जानाय लोंनायफोरखौ साबदान खालामनांगौ जुदि नों फिसिकेलि फितनेस देहाया नोंनि फितनेस थायोबा नोङो जेखुनु खामानिखौ गोसो बादियै मावनो हागोन रां रुफाबो खामायनो हागोन बेनिखायनो आंनि लाइफआव देरसिन जिअआव माखासे बांसिन बेसेन गोसासिन बुस्थु होननानै जिउ होननानै बुङोबा आंनि देहायानो साबसिन बा बांसिन बेसेन गोसासिन आरो रां रुफाया नङा रां रुफाखौ जों देहा थायोबानो खामायफिननो हायो बेखायनो गावबागाव देहाखौ गाव मोजोङै जोथोन लाखिनाया बयनिबो थाखाय गोनांथि जानाय लोंनायफोरखौ जोङो खेल लानांगोन